کیمرا سے ریلز یا شارٹس بنانے کے لیے کیمرا کو الگ الگ اینگل پر سیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ویڈیو میں ایڈیٹنگ کرنی ہوتی کچھ افیکٹس لگانے ہوتے ہیں کیمرا سے ریل یا شارٹس بنانے کے لیے کیمرا اسٹینڈ کا استعمال کیا جاتا ہے ریل میں بہت مشکلات پیش آتی ہے جبکہ فوٹو کلک کرنے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا بس سیدھی طریقے سے ایک ہی مرتبہ میں فوٹو کلک ہو جاتا ہے لیکن ریلز بنانے کے لیے بہت سے الگ الگ مختلف کام کرنے پڑتے ہیں بہت سے مشکلات کا ہوتا ریلز بنانے میں بہت مشکل پیش آتی ہے اور اسی طرح یہ ان طرحوں سے کیمرے سے ریلس یا شارٹس بنانے کی کئی طرح سے مختلف ہیں